میرے علاقے یعنی سہارنپور اور اس کے آس پاس کے لوگ مختلف مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور ان مقامات کے انتخاب میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں نمبر ایک ہریدوار اور رشی کیش ہریدوار اور رشی کیش روحانی اہمیت کے حامل مقامات ہیں جہاں لوگ گنگا ندی کے مقدس پانی میں ڈبکی لگانے اور یوگا و میڈیشن کرنے کے لیے جاتے ہیں ہریدوار ہندو عقیدے میں ایک مقدس مقام ہے اور وہاں کے گنگا گھاٹ اور مندروں کی زیارت لوگوں کے لیے روحانی تسکین کا باعث بنتی ہے رشی کیش جو کہ یوگا عالمی راجدھانی کے طور پر جانا جاتا ہے قدرتی خوبصورتی اور سکون کے متلاشی لوگوں کے لیے اہم مقام ہے نمبر دو مسوری مسوری جو کہ پہاڑوں کی ملکہ کے نام سے معروف ہے سہارنپور کے لوگوں میں ایک مقبول سیاحتی مقام ہے مسوری کی خوبصورت پہاڑیاں سرد آب و ہوا اور سر سبز مناظر لوگوں کو آرام اور تفریح کے لیے اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ مقام خاص طور پر گرمیوں کے دوران مقبول ہوتا ہے جب لوگ سہارنپور کی گرمی سے بچنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں نمبر تین دہلی اور آگرہ دہلی اور آگرہ بھی سہارنپور کے لوگوں کے لیے پسندیدہ سیاحتی مقامات ہیں دہلی کی تاریخی عمارتیں جیسے کہ لال قلعہ قطب مینار اور جامع مسجد اور جدید شاپنگ مالس لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں آگرہ میں تاج محل دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ یہاں کا سفر کرتے ہیں نمبر چار نینیتال نینیتال ایک اور مقبول پہاڑی مقام ہے جو سہارنپور کے لوگوں کے لیے تفریح اور سکون کا باعث بنتا ہے نینی جھیل جھیل کے کنارے واک اور نینیتال کا خوبصورت ماحول لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہاں کا سرد موسم اور قدرتی مناظر شہری زندگی کے شور و غل سے دوری کا احساس دیتے ہیں نمبر پانچ دہرادون اور اس کے آس پاس کے علاقے دہرادون جو کہ اتراکھنڈ کا دارالحکومت ہے ایک اور مقبول سیاحتی مقام ہے یہ شہر اپنی تعلیمی اداروں اور خوبصورت قدرتی مناظر کے لیے جانا جاتا ہے دہرادون کے آس پاس کے علاقے جیسا کہ راج پوری اور سپت رشی آشرم بھی سیاحوں کے لیے پرکشش ہے